पंज तारीख़ूं जो मूंखे यादि आहिनि त सभिनि खां पहिरियों मुंहिंजी जो जनमु तारीख़ जो की आहे पंज अप्रैल ॿी वरी मूंखे जनम ॾिअणु वारी मुंहिंजी ममी उनजी तारीख़ जनम जी उन्हनि जी तारीख़ अठावीह अप्रैल आहे उणिवीह सौ उणहतरि वरी मुंहिंजा पपा उन्हनि जी तारीख़ आहे ज तेरहं मई उणिवीह सौ उणसठि उनजे अलावा मुंहिंजो नंढो भाउ प्यारो भाउ उनजी जनम तारीख़ चोॾहं नवंबर उणिवीह सौ चौरानवे और पंजी जो आहे जनम तारीख़ मुंहिंजे मुंहिंजो जो प्यारो पुटु आहे दर्शी उनजी जनम तारीख़ जो की आहे एकटीह मार्च ॿ हज़ार ॿावीह